इनें जम्मू दे रीति रवाज़ दे बारे च पुच्छेआ गेआ ऐ भाई इत्थें जम्मू ऐ केह् रीति रवाज़ न इत्थें रीति रवाज़ इ'यै न कि प्हाड़ी लोक डोगरे अस ते असें गी रवाज़ इयै न जियां हून असें इक सिरै गी पगड़ी खिलका पजामां जुत्ती लानी पैरें गी

हत्थें च सोटी जियां हून साढ़ियां माता भैनां न

चुड़ीदार घट्टना

सिरै उप्पर चादर सिर खट्टियै रक्खने एह् साढ़े रीति रवाज़ न एह्दे कशा बगैरा जियां धारें जाना में माल बच्छे गी दिक्खना बक्करियां चारनियां

ठंडे ठंडे पानी नाडूऐ भरियै आह्नें

कुड्ड पाने ब्याह् कारजें नच्चना फुम्मनियां पानियां हरन चाढ़ने अच्छा ते लम्मियां भाखें गीत गाने ब्याहें कारजें च जियां कुड़ियें दे ब्याह् होन ते सुहाग गाने पालकियें बिच्च पाइयै कुड़ियें सौह्रै भेजना ते जियां मुड़ें दे ब्याह् होंदें बड़े बड़े दूरें जियां जान्नियां जानियां ते पैदल जान्नियै जाना ढक्कियां चढ़ियै बड़े बड़े दूरें जान्नी प्ही रातीं उत्थें गै रौह्नी ते दुए दिन फ्ही पजेकी आह्ननी

खमीरे पकाने ते चार चार दिन उत्थें ब्याह् चलदे रौंह्दे हे एह् साढ़े रीति रवाज़ होर बी केईं बड़े रीति रवाज़ न जियां हरन चाढ़ने लोह्ड़ी मंगनी लोकें दे सारे म्हल्लै घर घर फिरना ते त्रचौली खानी मंगियै ते दाने लैने ग्राही करनी दो दो त्रै त्रै दिन जेह्के हरन चढ़े दे रौंह्दे हे

फुम्मनियां पानियां नंद लैने शैल करियै असें घर घर फिरना ते जियां कुसै दे पुज्जना ते लोकें बी सारें खुश होइयै बेही रौह्ना ते असें दिक्खना भाई आई गे हरन आई गे हरन

ओह् बड़ी चाह् दा करदे हे ते जियां राम लीलां करनियां जम्मू दा एह् इक बड़ा रीति रबाज़ हा केईं केईं दिन म्हीना म्हीना दो दो म्हीने पैह्ले रिहर्सलां करदे रौह्ना फ्ही राम लीला करनियां सारे लोक बी इस कम्मै गी बड़ा साढ़ा साथ दिंदे हे ते लोक बी दिक्खने गी औंदे हे अद्धी अद्धी रातीं तक रामलीला करनियां ते लोक ज्हारें दे स्हाबें लोक दिक्खने गी औंदे हे ते अज्जकल दिन दिन एह् रवाज़ जेह्के लोकें दे घरें टी वी आई गे फोन आई गे ते एह् जेह्ड़े दिन दिन रवाज़ घटना शुरू होई गे ते अजें बी केईं जगहें एह् रवाज़ चला दे न लोक शैल मेह्नत करा दे रामलीलां बी चला दियां न अजें केईं जगह् ब्याह् कारजें बी शैल कम्म चला दे घोड़ियां चलादियां जियां ब्याह् कारज होंदे हे ते डाह्न कड्ढने बड़े बड़े दूरा पानी ढोहियै आह्नने ते फ्ही जेह्ड़ी ओह् डाह्नै उप्पर गै रुट्टी त्यार होंदी ही कोई सलंडर नेईं होंदे हे अज्ज बी नेहिया ने केईं जगह् फिर डाह्न कड्ढने फ्ही बसाठियां बनानियां डाह्नै च अग्ग बालनी अग्ग बाह्लियै बड्डे बड्डे सगले चाढ़ने बड्डे टप्प चाढ़ने कड़ाह् चाढ़ने फ्ही चौल बनाने जियां मशीनां नेईं होंदियां ते धान बी आपूं बाड़ियै राह्ने फ्ही ओह् धान फंडने फ्ही ओह् रौलें बिच्च कुट्टने कुट्टियै ते छड़ने आपूं घरें गै ओह् त्यार करदे हे

आपूं त्यार करियै ते फ्ही चौल बनाने ओह् दालीं बनानियां तड़के नेईं लांदे हे प्याज़ टमाटर जेह्ड़े बिलकुल लोक नेईं खंदे हे सादियां दालीं कड़छें दे तड़के लाने खाल्ली बिच्च इक अग्गी बिच्च कोला रक्खना कड़छै दे बिच्च तेल गरम कीता जेल्लै बिच्च कोला रक्खना फ्ही ओह्दा तड़का लाना एह् बड़े रवाज़ थे अज्ज बी गड्डियां औने दी बजह् कन्नै रोड़ बनने दी वजह् कन्नै लोकें बिच्च जेह्ड़ी एह् चीज़ां खतम होई गेइयां लेकिन साढ़े ग्राएं बिच्च अजें बी इयै सिस्टम चला दे कुड़ियां जियां ब्याही देनियां गड्डियां नेईं होंदियां हियां ते दाज चुक्कियै पजेकी जानी जिस बेल्लै कुड़ियै दा ब्याह् होऐ पालकियै पाइयै कुड़ी जेह्ड़ी ऐ सौह्रै ओड़नी ते कन्नै ओह्दा जेह्ड़ा दाज कोई दिंदे हे उसी जियां हून कोई भांडे होई गे तवा होई गेआ जां बैड होई गेआ कुर्सियां होई गेइयां कोई टेबल होई गेआ कोई पक्खा होई गेआ सारे लोक जेह्के आपें गै चुक्कियै एह् समान कुड़ियें दे घर पजांदे हे

एह् साढ़े जम्मू दा बड़ा रवाज़ हा अज्ज बी चला दे न एह् केह् सनाई सकने तुसें साढ़े जम्मू दे रवाज़ जेह्के जिन्ने हारी साढ़ी समझै बिच्च ऐ हे एह् तुसेंगी असें सनाए न